عام طور پر جب بھی ہم لوگوں کو پانی کا استعمال کرنا ہوتا ہے پینے کے لیے تو اس کے لیے ہم لوگ صاف ستھرے پانی کا انتظام کرتے ہیں اور انتظام کے لیے آج کل کے ٹائم پر ہم لوگ فلٹر مشین کا استعمال خوب کرتے ہیں ہر گھر میں آپ کو فلٹر مشین مل جائے گا لیکن جب ہم لوگ بات کرتے ہیں دیہات کے علاقوں میں یا پھر گاؤں کے علاقوں کی تو لوگ وہاں پر آج بھی پانی ابال کر کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ پانی کو سوتی کپڑوں کپڑے سے چھان کر کے بھی بہت سارے لوگ اپنے برتنوں میں رکھتے ہیں تاکہ پانی صاف ستھرا رہے اور صاف ستھرا پانی ہی پینا چاہیے تاکہ ہمارے گھر کے بچے بوڑھے جوان مرد عورت سبھی لوگ صاف ستھرا پانی پئیں اور صاف ستھرے پانی کا استعمال کریں جس سے ان کی صحت پر پر برقرار و بحال رہے ان کی صحت برقرار و بحال رہے اور وہ لوگ گندہ پانی پینے کی وجہ سے وجہ سے بیمار نہ پڑیں ان ساری چیزوں پر ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے اور کوئی بھی بچہ گندہ پانی نہ پینے پائے اور اس کا بھی اور اس کا بھی دھیان رکھنے کی سخت ضرورت ہے